चोंदा इन जल त जीवन आ पाणी हिकु तमामु ज़रुरी शै आ जिते मां पैणियो रउंदी हुयमि उते पाणी टाइम सां ईंदो हो सुबुह जो ॿ कलाकु ऐं शाम जो ॿ कलाकु उनमें बि असां अठ नव घर हूंदा से जीअं पाणीअ जो प्रैशर बि ॾाढो घटि थींदो हुओ ऐं जाम तकलीफ़ बि थींदी हुई ऐं पाणी साफ़ बि न मिलंदो हुओ पर बी एम सी वग़ैरह में असां कंप्लेनियूं करण खां पोइ असांजो थोरो पाणी में थियो असांजा कमु ॾाढा लेट थींदा हुआ छोजो पाणीअ जी जाम तकलीफ़ हूंदी हुई हींअर हाणे मां जिते रहंदी आहियां उते पाणी मूंखे सॼो ॾींहुं मिलंदो आहे ऐं साफ़ु सुथिरो बि आहे पर तंहिं हूंदे बि असां पाणीअ खे कॾहिं गरमु करे कॾहिं करे पीअंदा आहियूं पर पाणी हिकु तमाम असांजे जीवन में अहम भूमिका निभाईंदो आहे जल बिना असांजो कुझु कमु न थींदो आहे ऐं स्पेशली असां लेडीस जंहिंखे असांखे थोरी थोरी देरि लाइ बि हथु धोइण खां वठी वेंदे रसोईअ ताईं असांखे पाणी खपंदो ई खपंदो आहे हिनजे करे पाणी तमाम ज़रुरी ज़रुरी शइ आहे असांजे जीवन में ऐं साफ़ पाणी तमाम ज़रुरी आहे